पढ़ाईअ जे बारे में चइजे त मुंहिंजा माउ पीउ हुन ज़माने जी मेट्रिक पास हुआ पर अॼु जे ज़माने में मेट्रिक पास त बि कुझु बि न लेखियो वेंदो आहे हुन ज़माने में मेट्रिक हिकु वॾी ॻाल्हि चई वेंदी हुई जेके अॼु असांखे हुन बारे में कुझु चई न सघे अॼु असां हुनजे साम्हूं ग्रेजुएट बि फेल आहियूं पर पढ़ाई एतिरी सुठी जेका हुई हुन ज़माने में जेके अॼु असांखे उहे बि पढ़ाए वञनि ऐं मेट्रिक माना हिकु वॾी ॻाल्हि हूंदी हुई ऐं जेको फर्स्ट क्लास हूंदो हो हुनखे फर्स्ट क्लास फर्स्ट चयो वेंदो पर अॼु असां ग्रेजुएट खे बि ओतिरी असां पढ़ाई नथां चई सघूं हुन ज़माने जी पढ़ाई में वॾी ताकत हुई पर अॼु असांजे लाइ वॾो चैलेंज थी वियो आहे जेकर असां ग्रेजुएट थी करे बि हुननि जो मुक़ाबिलो करणु ॾाढो ॾुखियो आहे ऐं अॼु जेका पढ़ाई आहे त असांजे लाइ ग्रेजुएट बि कुझु न रही आहे